एक स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं कई प्रकार से जो है अपने पंचायत भवन में उनकी योजनाओं की क्रियान्वन में जो है सहयोग करता रहता हूँ तो मुझे जो है कई योजनाओं का लाभ जो है मध्य प्रदेश शासन की ओर से या फिर मैं कहूँ भारत सरकार की ओर से डायरेक्ट या फिर अनडायरेक्ट रुप में हुआ है जैसे कि मैं बात करूँ कि प्रधानमंत्री आवास में तो क्योंकि मेरे घर पर मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी है तो हमें किसी प्रकार से जो है वह सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला पर मेरे जो चाचा हैं चाचा के घर पर उनका बी पी एल कार्ड होने के कारण उनको कई प्रकार से क्योंकि वह विकलांग भी हैं तो उन्हें जो है विकलांगता का प्रमाण पत्र होने के कारण उनके पास में उनको कई प्रकार से शासन से सब्सिडीज मिली हैं साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास भी उन्हें आवंटित किया गया है उसके अलावा मेरे चाचा का जो लड़का है उसके घर पर जब बेटी हुई तो उसे लाड़ली लक्ष्मी योजना का जो है लाभ प्राप्त हुआ उसके अलावा भी शासन की कई योजनाएँ जैसे कि मैं बात करूँ जो शासन की ओर से गेहूँ चावल दिए जाते हैं वह भी मेरे परिवार में मेरे चाचा को जो है समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं